ہمارے ملک میں دستیاب اسپتالوں اور طبی خدمات میں بہت زیادہ صحیح مطلب درستگی آئی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اور جو پہلے سے زیادہ اسپتال مطلب سستی ہوئی ہے اور بہتر بھی ہے اور اور کووڈ خاص طور پہ کووڈ بحران پہ یہ بہت زیادہ اچھا رہا ہے کیونکہ ہر جگہ ویکسنیشن کا مطلب جگہ جگہ پہ سسٹم لگایا گیا تھا اور لوگ اس سے مطلب فائدہ اٹھا رہے تھے اور اور دوسری بات ہمارے علاقے میں بھی صحت کی بہتر دیکھ بھال کرنے کے لیے اسپتال کی ضرورت ہے تو سرکار کو چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی اچھا اسپتال بنائے اور اس میں اچھے اچھے ڈاکٹر کو رکھیں